हलो मैम गुड आफ़्टरनून देखिए मैम ऐक्चुली आप क्या है कि जी मैम मैं सौम्या बात कर रही हूँ ओके मैम तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है आपको कितनी ए सी चाहिए मैम ऐक्चुली क्या है ना कि हमारे पास सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं तो एक बार आप हमारी एजेंसी आकर विज़िट कर लेती तो आपको इज़िली पता चल जाता मैम लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है अगर आपको और अच्छे से जानना है तो मैं आपको सारी लिंक बायो में आपको शेयर करती हूँ आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा हमारी एजेंसी के बारे में और मैम मैं जान सकती हूँ कि आप कहाँ से बात कर रही हैं मैम वह तो ऐक्चुली आपके बजट के ऊपर है मैम कि आपको कितनी मतलब कितनी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है मतलब किस चीज़ कितनी बजट है आपका लेकिन हाँ आप डॉन्ट वरी हमारे पास सारे बजट में अवेलेबल है जिसकी हम गैरेन्टी वॉरेन्टी सब देंगे आपको साल भर की फ़ुल इयर की देंगे आप डॉन्ट वरी और आपको अगर और डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको वाट्सअप में टैग करती हूँ आप चेक कर लीजिए चेक दिस द डिटेल्स ऑल ओके मैम कॉल करने के लिए थैंक यू सो मच मैम अगर आपको ज़रूरत है नीड है तो आप एक बार ऑफ़िस ऐम सो सॉरी एजेंसी विज़िट कीजिए थैंक यू मैम ओके मैम ओके मैम वेलकम थैंक यू